आं कशें आसा कॅरल आं तूं बरें आसा नूं आं हय आसा बरीं आसा हय सगली बरीं आसा हां आं करूया मुगो हय करूया अं आ आ आ आ हय सांगूया हय आनी खंय वचपाचें आ आ आ आ या या आनी बस बस बीन आ सांगूया आ आ आनी आ आ हां जेवणाचें अय अय तें जेवण बी कोण करतोलो कितें तें हें करूंक जाय नू आ आं आं या प्लेस फार्म तें हांगां फोंडा पाश्कोल फार्म आहा पय गो तें आ बिरोंडा नू फोंडा फोंडा पाश्कोल फार्म आहा तेय बरें आहा आ आ अ अ अ अय बरें आहा आम अय एक फाटीं गेल्ली आमीं थंय म्हणल्यार बरें आहा प्लेस बरो आसा दोन तीन फार्मां आहा थंय नागेश फार्म पाश्कोल फार्म आनी आनी एक आहा पय तूं खंयचें एक बरें आ तें आ आ तूं पय मगो तुका टायम मेळटा स संडेकशें करपाचें नू अ करूया अय आ आ आनी बसिचें बीन पय तूं आ आ आ बरें तर आ आ बरें आ